ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک سو گیارہ دو لاکھ بائیس ہزار دو سو بائیس تین لاکھ تینتیس ہزار تین سو تینتیس چار لاکھ چونوالیس ہزار چار سو چوالیس پانچ لاکھ پچپن ہزار پانچ سو پچپن